जय झूलेलाल तव्हां खे अचण में थोरो टाइम थी वियो मां पंद्रहं मिंट अॻु में पहुचणु वारी हुअमि मां टाइम तव्हांजो वेट पई कयां हेठि बि करे छो त मुंहिजे मोबाइल में ॾेखारे पियो तव्हांजो अच्छा मां साम्हू ई वेठी हुअमि तव्हां खे लोकेशन में थोरो प्रोब्लम थियो हुओ उहो सही तव्हां जो बि टाइम वेस्ट थी वियो मुंहिंजो बि टाइम वेस्ट थी वियो ॿुधो न मुंहिंजी फ्रैंड हितां फॉर्वर लाइन तां चढ़ंदी तव्हां छा उनखे बि पिकअप कंदव पुछांव थी तव्हां खां अच्छा विच में स्टोप न करे सघिबो आहे ओह हले हले काई ॻाल्हि काने का असांखे पहुचण में घणी देरि लॻंदी हाणे ट्रैफिक जाम आहे ओह अच्छा अच्छा अंदाज़ो घणो टाइम लॻंदो मां जॾहिं पहिरियों दफ़ो वई हुअमि त मूंखे काफ़ी टाइम लॻी वियो हुओ ऐं थोरो ड्राइवर बि चिड़चिड़ो हुओ पर तव्हां जो सुभाव ॾाढो सुठो आहे ऐं मूंखे भउ बि नथो थिए राति जो बि टाइम थी वियो आहे साढा अठ थिया आहिनि ऐं मूंखे उमेदु ऐं त मां जल्दी पंहिंजे टाइम ते पहुंची वेंदा

तव्हां केश कीअं तव्हां पेमेंट कीअं वठंदव केश में या ऑनलाइन वठंदव केश में वठंदव ओके केश ई वठो मूं वटि ॿ हज़ार अथव तव्हां जो घणो थियो केश मूं वटि ॿ हज़ार ई आहे इहो हिकिड़ो ई नोट आहे मूं वटि हले तव्हांखे ॿ हज़ार तव्हां न वठंदव पोइ ॿ मिंट बीहो मां ऑनलाइन जी अरेंजमेंट ॾिसां तव्हां जो सत्रहं सौ बिल आहे ठीक आहे ठीक आहे बिल्कुलु मुंहिंजे मोबाइल में आहिनि ॾह रुपया घटि आहिनि ॿ मिंट बीहो मां अरेंज करे हाणे जो हाणे तव्हां खे पे कयां थी पई